हेल' ट्रेभेल एजेन्सि आंनो गारि नांगौमोनहाय मोनसे गाबोन माबा भुटानाव पिकनिक जाहैनो नागेरदोंमोन नालाय एसे बेरायहैनो नागेरदों ओंखायनो एसे गारि मोजां मोनबा मोजां जागौमोन गारि गिदिर बलेर' फोर मोनबा मोजां जागौमोन